हलो हाँ कितना हो मतलब कितना लोग हिया है बीस आदमी कहाँ जाइएगा पटना जाना है तो बीस आदमी का तो लगिएन जाएगा बारह हज़ार बारह सौ रुपया हाँ और कितना कितना कम कीजिएगा तेल नहीं जलता है आप नहीं जानते कितना महँगा डीजल हो गया है आठ सौ आठ सौ में नहीं इतना कम बोलें आप बहुत कीजिएगा तो ग्यारह सौ जाएँगे नहीं ज़्यादा दीजिएगा तो दूसरा गाड़ी पर देखिए

कोशिश हम तो पसा आएगा तभी तो हम जाएँगे आप तो कहते आठ सौ रुपया आठ सौ मो उतना दूर कोई ले जाएगा बोलिए कोई जाएगा कितना तो कम ना बहुत कम बोले हम बोले बारह सौ रुपये नहीं तो ग्यारह सौ दीजिए बोलिए कितना दीजिएगा नहीं जी उतना कम बोले नौ सो रुपया कैसे जाएँगे बोलिए यह बिहार

नौ सौ में तो नहीं आएँगे हम कुछ और बोलिए इतना में थोड़ी न पहुँचाने वाला है कितना महँगा का ज़माना आप जानते नहीं हैं

नहीं तो कम से कम दीजिए हज़ार रुपया तो दीजिएगा ऐं मेडम हज़ार रुपये दीजिएगा